हाँ मैम मैं होशंगाबाद बस स्टेशन पुलिस सर्विस से बात कर रहे मैम मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई है उसके लिए मुझे कंप्लेंट लिखाना है नहीं मैम मैं बस में बैठा था मैं बैतूल से मैम बैतूल से मैं भोपाल के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ और मैंने होशंगाबाद में चेक किया तो मेरे ज्वेलरी मिसिंग है बैग में से

मैम वो बस तो नागपुर से भोपाल जा रही है हाँ मैम बहुत जगह रुकी वो तो पैसेंजर्स को पिक लेने के लिए नहीं मैम कहीं चीज सीट तो चेंज नहीं हुई हाँ मैम बैग मेरे पास ही था ऊपर सेल ऊपर रखा था हाँ मैम वो तीन वाली सीट है और वो मैं बीच में बैठा था उसमें हाँ हाँ ऑनलाइन बुकिंग करी थी मैंने मैम मेरा बैग इतना गौर नहीं किया मैम मैंने मैंने भोप बैतूल में चेक किया था फिर उसके बाद मैंने भो होशंगाबाद में देखा तो नहीं थी वो मतलब एक बॉक्स था जिसमें की ज्वेलरी रखी थी मेरी वो

मैम बस में एक रूप ग्यारह बजे

एक बज रहा था मैम

नहीं मैम बैग को चेक नहीं किया मैंने हाँ ट्रयल ट्रैवल ट्रॉली ट्रॉली ब्लू कलर का मैम अमेरिकन टूरिस्टर का मैम उसमें मेरे कपड़े थे और ज्वेलरी थी मैम ज्वेलरी में एक नेकलेस था जिसमें की टैग लगा है ये गोठी ज्वेलर्स का बड़ा सा और दो कड़े थे सोने के मैम ज्वेलरी एप्रोक्सीमेटली वन टू टू लाख रुपीज़ की होगी हाँ हाँ बिल भी है मैम उसमें मैम रेड कलर का तो जैसे सिम्पल बॉक्सेज़ रहते हैं ना रेड कलर का बॉक्स था मैम थ्री सिटर पर

सेंटर सेंटर सेंटर में सेंटर में हाँ मैम आजू बाजू तो बहुत से लोग थे मैम अब कैसे बताएँ

मैम एक लेडी बैठी थी उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और एक अंकल बैठे थे सत्तर से पछत्तर साल के होंगे वो हाँ मैम उतना तो उतना तो नहीं पता मुझे नहीं मैम उतनी बात नहीं हुई हाँ हाँ मैम हर जगह रुक रही है बस तो

नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं लगा मैम मुझे ऐसा गलत मैम मुझे ये रेलवे पुलिस स्टेशन आ कर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी क्या नहीं मैम नहीं हुए अभी तो अभी अभी तो हुआ मैडम जस्ट ओके मैम ठीक है ठीक है